डिस्टार्ब मोनदों नामा अ बे ब्ल'क भिडिय' ना मा बेलाय आं जेबोखौनो मिथिया मबाइलखौनो बाहागो मोना आङो नायनोनो सोरनिखौ

र' आंबो दिनैनिफ्राय नायग्रा जानोसै आंबो दिनैनिफ्राय नायग्रा जानोसै र' बबेनि बेलाय मिथु नार्जारीआ

आरो सोरनि सोरनिखौ नायबावो नायफेरनाय जायाहाय मबाइलखौनो बाहागखौनो मोना फिसा सानैआनो सेलाय बेलाय